काणकोण जिल्ला हो ट्युरीस्ट खूब येता हांगां तेक लागून रेन्ट जे आसता तें मात्शें चड आसता आनीक तितलोच टायम आसता तेचो पावसान सगळें बंद आसता तेक लागून पावसा टायमार चड उरना पूण सिजना टायमार हांगां भाडें खूब आसता जें दर्याच्या देगेर आसा तें बाकी म्हण तें गांवचें वाठारांत जें आसा तें आमच्या खातीर आमचें खातीर सादें लोकां खातीर अवलेबल आसतात कोणीय रूम बांदून दवरता आनी जसो रूम आसा एक आसा दोन आसा त्या प्रमाणें भाडें आसता दोन हजार किंवां अडेच हजार तीन हजार अशें आनीक जें भुरगें शिक्षणा खातीर येतात किंवां शिकपाक खंयच्यान येतात तांचें खातीर हॉस्टेल आसात हांगां अवलेबल कमी दराक आनीक कांयी फ्री बी आसतात आनीक तशेंच जे जोबा लागून येता कामां लागून येता ते गर्वमेंटाक आहा आसा तर तांचें खातीर ऍकोमोडेशनय आसता आनीक रूम आसतात फ्लेट्स आसतात आनी ज्या प्रमाणें हांगचे कसो दर आसा त्या प्रमाणें पांच स हजार अशें रेन्ट आसता आनी तेज्या चड बी आसता जशें तुमकां उदक मेळटा किंवां इलेक्ट्रीसिटी चोवीस तास मेळटा त्या प्रमाणें रेट वाडटा किंवां जी वर्सा वर्सा अशें पांचशें तशें कन् वाडत रावता